یہ سوال كہ آپ كا سب سے زیادہ بجٹ والا سفر كون سا تھا تو جب میں كشمیر گیا تھا كشمیر كا سفر میرا سفر سب سے زیادہ خرچ والا سفر تھا اور اس كے لیے ہم نے یہ كیا كہ چھ مہینہ پہلے سے ہی ہم نے پیسہ جوڑنا شروع كردیا تھا پچاس ہزار روپے ہمارے كشمیر كے سفر پر خرچ ہوئے تھے اور ہم نے پچاس ہزار روپے كے لیے یہ كیا تھا كہ پچھلے چھ مہینوں سے ہم دس دس ہزار روپے جمع كر رہے تھے

اس طریقے سے اگر آپ سفر كرتے ہیں تو ایک تو آپ سفر كے صعوبت سے آپ بہت حد تک بچ سكتے ہیں دوسری چیز یہ ہے كہ پہلے سے لائحہ عمل طے كرنے سے یہ ہوتا ہے كہ آپ پر مالی مشكلات كا سامنا آپ كو نہیں كرنا پڑتا اس لیے اگر كوئی بھی بڑا فیصلہ لیتے ہیں آپ سفر كا تو اس سے پہلے آپ كو مالی طور پر اپنی حالت دیكھ لینی چاہیے